مہاراشٹر ایک بڑا اور دلچسپ صوبہ ہے جس میں کئی دلچسپ تاریخی حقائق اور ثقافتی مواقع موجود ہیں مہاراشٹر میں کئی خوبصورت مندر بیوٹیفل منظر موجود ہیں جوکہ تہذیبی اثرات کی دلیل فراہم کرتے ہیں موکدا مندر اور الوارا مندر ان میں سے کچھ ہیں مہاراشٹر میں کئی قدیم شہریں اور شہری نقشوں کے اثرات پائے جاتے ہیں جیسے کہ اجنتا کی گفتگو اور ایلورا جو بوزی تہذیب کی روشنی میں اہمیت رکھتی ہے مہاراشٹر کے تاریخ میں بہت سارے مشہور شخصیات شامل ہیں جیسے کہ چھترپتی شیوا جی جنہوں نے مراٹھی سامراج کی بنیاد رکھی مہاراشٹر میں کئی اقدامات کئے گئے ہیں جو کہ اس کی تاریخ کی روشنی میں اہم ہیں جیسے کہ مہاتما گاندھی کے اندرا گاندھی کے تجربے کا حوالہ دینا مہاراشٹر کا حالیہ وزیر اعلیٰ لوکیش چندر شیکھر راؤ بھی اہم سیاسی شخصیت ہیں جنہوں نے ترقی کی جانب اہم قدمیں اٹھائے ہیں